हैलो हा निश्चय जय झूलेलाल जय झूलेलाल जाम सुठो जाम सुठो तव्हां ॿुधायो

हा हा हा हा बराबरि बराबरि हा हा न

हा हा हा हा बराबरि बिज़नेस आहे मुंहिंजो पीउ बिज़नेस कंदो आहे हा

मूंखे इंजीनियरिंग करणी आहे पर मुंहिजो फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस आहे हा तो छा करणु खपे हा कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोचो आहे हाणे तव्हां ॿुधायो कहिड़ो सुठो आहे

हा मूंखे मूंखे इंजीनियरिंग में इंटरस्ट आहे ऐं टे बि सुठियां अॻियां वञी करे स्कोप बि जाम आहे तंहिं करे इंजीनियरिंग सोचा पियो

बराबरि हा ठीकु आहे अचां थो सुभाणे ॾह लॻे

हा ह हलंदो हलंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हलंदो न न ठीकु आहे सुभाणे मिलूं था न

जय झूलेलाल